म्हाका केन्ना अशें यू एफ ओ बीन केन्ना दिसूंक ना आनी जर परकी ग्रहांचेर म्हणल्यार ऐलीअनाचेर उलोवपाचे जाल्यार म्हाका दिसता आसूं येताय बीन बट आजून खंयच्याच एलीअयन प्लेनेटा कडेन कोन्टेक्ट असो जावूंक ना जयसर लाइफ आसा सो पॉसिबिलिटीज आसा आमचे अजून टेक्नॉलजी इतकी बरी ना की आमी खंयच्या परकीय ग्रहाचेर जयसर लाइफ फॉर्म आसा अश्या कडेन कोन्टेक्ट जालासो आसूं येता नासू येता तेजेर सारके मत मांडप अशें जायना म्हाका दिसता आसत मोस्ट्ली अशें दिसून येता म्हाका होपफुल आसा फ्री आता ना जाल्यार तरी फ्यूचरान तरी केन्ना तरी आमची जर टेक्नॉलजी वाडली पयस रॉकेटां धाडपाक मेळ्ळी डिफ्रन्ट हेतुन बी डिफ्रन्ट सोलर प्लेनेटाचेर बीन जाल्यार एकवेळ मेळो शकता सो आय एम होपफुल एक वेळ आसत